जय झूलेलाल दादा असां जेको तव्हांखे रोटी ऑडर ॾिनो हुओ हो तव्हां असांखे बराबरि मिली ऐं तव्हां जी रोडी रोटी असांखे जाम वणी आहे उनमें घी चओ चाहे मसाला चओ सभु बराबरि हुआ ऐं तव्हां जी रोटीअ मां खाई ख़ुशि थी विया त असां तव्हांजी रोटीअ जो पंहिंजे सॼे दोस्त यारनि खे बि ॿुधायो आहे जेके तव्हां जो भाई ऑडर ॾेई सघनि ऐं प्लस उन जी हीअंर शादीअ जो घर में शादी बि अथनि त उअ बि ऑडर तव्हांखे ॾींदा असां तव्हां जी रोटीअ मां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं ऐं पनीर टिका त लाजवाब हो तव्हां जो असांखे पनीर टिका बि तव्हांजो इलाहीं वणियो मसाल बि हुनमें सई हुआ ऐं सर्विसिंग बि तांजी सुठी हुई ऐं रोटीअ जी क्वांटिटी बि हिकुदमि बराबरि हुई त असांजो दिलि सां ख़ुशि थिया आहियूं ऐं दिलि सां तव्हांखे धन्यवाद चऊं था रोटी जो की तव्हां असांखे खाराए करे ॾाढा ख़ुशि थियासी असां खाई करे तव्हांजी रोटी